नमस्ते सर मैं थुआड़ी क्लासै इचा इक स्टूडेंट बोल्लै ना मैं एह् डिसकस करना हा सर सब्जैक्ट रक्खने हे मैं थुआड़े कालेज च एडमिशन लै ना ते ओह्दे आस्तै डिसकस करना हा थोड़ा सनाई सकने केह्ड़े सब्जेक्ट रक्खां मै केह्ड़े नेईं सर साहिल नांऽ ऐ सर मेरा मैं इयां एडमिशन नि लेदी बस इयां थुआड़ा नंबर थ्होआ मैं तां थुआड़े ने महा डिसकस करी लैना हां जी सर हां जी हां जी सर हां जी सर वही मैं महा पूछ लेता हू कौन से सब्जेक्ट रक्खू मतलब केह्ड़े सब्जेक्ट रक्खां सर मैं कीती ही ट्वेल्थ अपनी साइंस नॉन मेडिकल च कीती ही फिजिक्स केमिस्ट्री ते मैथ च नंबर सर ठीक हे सत्तर दे करीब करीब हे ठीक हे मतलब ठीक बी नि आक्खी सकदे पर एवरेज हां जी हां जी सर अग्गै मैं महा तुसें पुच्छी लैना हून केह्ड़े रक्खां मैं अग्गै हां जी सर हां सर हून जाब गै दिक्खनी ऐ मैं हून ते टीचर टूचर दा इन्ना कोई इंटरस्ट नेईं ऐ बाकी मेरे स्हाब कन्नै आर्ट्स उग्गै तुसें पुच्छी लैना तुस केह् आखदे केह्ड़े रक्खने चाहिदे जां थुआड़े ऐक्सपीरियंस कन्नै हां जी सर ठीक ऐ सर

अच्छा अच्छा जी सर बाकी मुश्कल ते नेईं ऐ नान मेडिकल बाकी तुस ते हून फिजिक्स ते टीचर नेईं नेईं ठीक ऐ सर बाकी महा टाइम कन्नै कन्नै बाकी चीजें बी टाइम मैं देई सकां मतलब कोई कम्म करना होए कन्नै कन्नै बाकी कोई होर स्टडी अच्छा अच्छा सर ओह् ही ओह्दे आस्तै गै मैं पुच्छना हा सर चलो शुक्रिया सर ठीक ऐ सर शुक्रिया सर